अच्छा पौधा उगाबऽके लिए पहिने खेत जुताइ बहुत जरूरी छै खेत तऽ पहिने जुतल पड़तै एक साल दू साल तीन चारि साल करए लए पड़तै आज कल्हि पहिले बहुत दिक्कत होबे रहए हर बैलसँ खेती करे रहै आब तऽ लोगके बहुत सुविधा भए गेलै आज तऽ मने आब तऽट्रेक्टर भए गेलै ट्रैक्टरसँ मने एक सप्ताहमे पूरा खेत तैयार भए जाइ छै आज कल्हि तऽ रोटा बिटर भए गेलै तऽ ई भए गेलै झाल भए गेलै कल्हि ई भए गेलै आब खेतमे लगै छै दूसँ तीन दिन एक सप्ताहमे खेत तैयार भए जाइ छै अच्छा पैदा अच्छा पौधा उगाबऽके लिए चाहे जे भी पौधा हुए जोताए मुख्य साधन भेलै खेत जुताइ ओकरो बाद रसायनिक खाद्य प्रयोग खूब चलै छै लेकिन जैविक खाद्य आओर गोबर खाद्य रऽ बहुत बड़ा महत्ता छै गाँव दिहातमे आ जे किसान खेती करै छै ओकरा ओ गोबर खाद्य जैविक खाद्य खेतमे पूरा डालना चाहिए लोक डालै भी छै ओकरो बाद जे भी पौधा लगेबै मकइ लगेबै धान लगेबै गेहूँ लगेबै ओकरा बाद ओकरामे अपना डालबै पौधाके तऽ खूम अच्छा पौधा निकलतै ओकरा बाद आज कल्हि रासायनिक खाद्य प्रयोग खूब होइ छै लेकिन सरकारो कहै छै आब कनिटा खाद्य रसायनिक खाद्य कम दए लऽ जेकि खेत खराब भए जेतै खेत बन्जर भए जेतै आर जे छै देशी खाद्य छै गोबर खाद्य छै जैविक खाद्य छै ओकरासँ खेत खराब नहि होइ छै ओकरा बाद पौधाके लिए मुख्य रूपसँ सिंचाइके साधन होना बहुत जरूरी छै अपनो केतनो खर्चा करि देबै यदि सिंचाइके साधन नहि छै तऽ सभ बेकार भए जेतै सिंचाइके कनि की सिक्स्टी परसेन्ट खेती जे मात खाइ छै सेवेन्टी परसेन्ट मात खाइ छै ओकर मुख्य कारण छै सिंचाइ सिंचाइ रऽ इहाँ पर सम्पूर्ण व्यवस्था नहि छै आज कल्हि देखिऔ सरकार व्यवस्था करने छै आइ कि बिजली लाइन पूरा मने खेत सभमे देने छै आब ई शुरू नहि करलो छै कही कही शुरू भए गेलौ छै आब ई सिंचाइके साधन ठीक भए जाइ पूरा बिहारमे या लोकल एरियामे जहाँ हमरा सभ रहै छिऐ तऽ खेतीके पूरा पैदावार बढ़ि जेतै इसीलिए खेतीमे अपने कऽ दू तीन चीज बहुत जरूरी छै खेत जुताइ ओकरा बाद जैविक या छै जैविक खाद्य या गोबर खाद्य आर सिंचाइके मुख्य रूपसँ व्यवस्था होना बहुत जरूरी छै जेकि किसानके लिए भी लाभदायक छै हर तरहसँ पर्यावरणके भी आर खेतके भी